दख'नाफ्रा बेसे बेसे दाम बे मिचिनजों मिचिनजों दानायफ्रा मा दाम मिचिनजों दानाया होनदां मिचिनजों दानाया उम

एफाग्राब दाम आरो माइदि गोनाङालाय माइदि गोनाङा ए माइदि गोनाङानो मोजांहाय ए ए ह सासे हाबा जाहैनो नो बिदनालाय ए आगर गोनाङा आगर गोनाङा एक हाजार ए दे जायो जायखिया जायखिया गांसे लाबोनैसैहाय हनै फिसाजोआ हाबा जानो थांनो नागेरदोंहाय दखना दख'ना मोजां गैया

र' फिसाजोखौ लेंहरनानै ज' थांनानै नायनोसै गावनि फसायनायखौ लाबो नांगोन ना जों जों बायनायखौथ' फसायनाय नङा फिसाजोआ फिसाजोखौसो लांफा नांगोन औ औ नायनोसै